हेल्दी भोजन तऽ हम घर मे बहुत रंग के बनबै छी ओहिमे से जेना भेल गाजर जे गाजर के हमसब घसि कऽ कद्दू कस कऽ के ओकरा हलुआ बनाबै छी जे हेल्दी के लेल बहुत नीक होइया ओकरा गाजर के तऽ ओना काचो खाइ छी सलादो बना के आओर सब्जियो मे काटि के दै छियै आओर ओकरा हलुओ बनाबै छी जे ओ शरीरो के लेल नीक होइ छै आओर खाइओ मे नीक लगै छै पपीता भेल जे पपीतो ओ बहुत नीक चीज अछि जे ओकरा हम घसिके ओकरो खीर बनाबै छी ओहिमे दूध धऽ दै छियै ओकरा घी मे भूजिके आओर मसल्ला सब दऽ क तऽ ओ बहुत नीक बनैया आओर जे शरीर के लेल बहुत नीक होइ छै आओर कतेक रंग के चीज होइ छै